जॾहिं असां पहिरीं दफ़ा ड्रॉइंग करण सिखंदा आहियूं त ईअं मिस्टेकू जाम कंदा आहियूं जीअं पहिरीं मिस्टेक ईअं कंदा आहियूं की असां पेशंस न रखंदा आहियूं सबरु न रखंदा आहियूं त ड्रॉइंग करण में असांखे पहिरीं पहिरीं त इहेई ध्यानु रखणी आहे की असांखे सबरु करिणो आहे बि असां मिस्टेक ईअं कंदा आहियूं की असां पहिरीयों ई सिधो ई हर ड्रॉइंग्स ते ध्यानु ॾींदा आहियूं की असां सिधो ई मास्टर ठई वञू त न पहिरियों असांखे श नंढे नंढे शेपनि ते क्यूब ते इन्हनि सभिनि खे ॾयान ध्यानु ॾिअणु खपे ऐं पोइ वॾे ऐं मास्टर पिसन ते वञणु खपे थर्ड मिस्टेक असां हीअ कंदा आहियूं की असां इजेर्स ऐं रबड़ जाम यूस कंदा आहियूं मिटाए मिटाए जाम कंदा आहियूं त हमेशह पहिरियों खां ई असांखे लाइट ऐं हूअ पैंसिल यूस करिणी खपे ताकी असांजा जेका शेडस आहिनि ऐं जेका ड्रॉ कंदा आहिनि हू जाम मिटाइणा न पवन ऐं जाम सुठी तरह बि ठई सघनि ऐं चौथी मिस्टेक असां ईअं कंदा आहियूं की असां जेको ॾिसंदा आहियूं हूअ असां ठाहींदा आहियूं मतिलब फटाफट जेको ॾिठो ऐं फटाफट ठाए वरितो ईअं न बट आराम सां हिकु शइ खे ॾिसणो उनखे उन सम्झिणो हो कीअं ठहियल आहे ऐं आराम सां उनखे ठाहिणो ऑब्जर्वेशन करिणो पंजी मिस्टेक असां हीअं कंदा आहियूं की असां पंहिंजे पंहिंजी ड्रॉइंग खे ॿियनि जी ड्रॉइंग सां कंपेयर कंदा आहियूं की न हिन त ॾाढी सुठी ड्रॉइंग ठाही मां न ठाही मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी न आहे हमेशह पंहिंजी ड्रॉइंग जेकी पाण ठाही उनखे शेड करिणो धीरे धीरे मिस्टेक खां सिखिणो ऐं ईअं ई अॻियां वधिणो ॿी ॻाल्हि हीअ आहे की ड्रॉइंग आर्टिस्ट ठहण लाइ केतिरी प्रैक्ट्रिस करिणी पवंदी आहे त प्रैक्टिस त जाम करिणी पवंदी इनमें भली धीरे धीरे पर असां प्रैक्टिस कंदे कंदे जाम सिखी वेंदासीं जीअं प्रैक्टिस में छा छा करिणो पवंदो आहे की जेका असां मटिरियल यूस कयूं था हो सुठे क्वालिटी जा मटिरियल यूस कयूं ऐं सबरु सां आराम सां हिकु हिकु शइ धीरे धीरे सिखी प्रैक्टिस कयूं ऐं प्रैक्टिस में असांखे रोज टाइम ॾियणो आहे ड्रॉइंग खे तॾहिं ई असां सिखी सघंदासीं भले पंद्रहं वीह मिंट पंहिंजे प्रोफेशन लाइ पंहिंजे हॉबी लाइ टाइम कढिणो त धीरे धीरे अगरि ॾींहुं जा अगरि पंद्रहं वीह मिंट कढी करे असां प्रैक्टिस कयूं त असांजी ड्रॉइंग धीरे धीरे सुठी थींदी आहे आर्टिस्ट असां धीरे धीरे ठहण लॻंदासीं बि ॻाल्हि हीअ आहे की प्रैक्टिस में ॿियों छा करिणो पवंदो आहे की असांखे पहिरियों बेसिक सिखणा पवंदा आहिनि की ईअं न की सिधो हलो असां ड्रॉइंग मास्टर पीस ठाइण लॻी वेंदासीं त धीरे धीरे असांखे पहिरे शेडिंग सिखणी पवंदी ऐं कलर जी थी अ थियोरी छा आहे हो सभु ॾिसणो पवंदो नंढा नंढा क्यूब्स ठाइण सिखंदासीं शेप्स ठाहिण सिखंदासीं तॾहिं वञी असां उन शेप्स खे वॾे मास्टर पीस में में कंवर्ट करे सघंदासीं बदिले सघंदासीं ऐं असांखे प्रैक्टिस रोज करिणी पवंदी तॾहिं वञी असां मास्टर ऐं आर्टिस्ट ठही सघंदासीं असांखे टी ॻाल्हि हीअ आहे की असांखे इंस्पिरेशन वठणी खपे हमेशह कंहिंजी कॉपी न करिणी खपे ड्रॉइंग लाइ ख़ुदि खे हमेशह बढावो ॾियणो खपे मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी आहे ईअं करे सिखिणो खपे कंहिंजी कॉपी न करिणी खपे के हिन मां हिनजी कॉपी कया त मुंहिंजो इहो सुठो थींदो त हीअ सभु आर्टिस्ट ठहण लाइ जाम ज़रूरी आहिनि